की अहाँ जोमैटोसँ बाजि रहल छी जी हमरा एक प्लेट पनीर पराँठा चारिटा पूरी दूटा पनीर तरकारी पठा सकै छी